اتر پردیش میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کو کے داخلے کے عمل الگ الگ ہیں بہت سارے یونیورسٹی اور کالج ایسے ہیں جہاں پر میرٹ بیسس پہ ایڈمشن لیا جاتا ہے اور بہت سارے یونیورسٹی اور کالج ایسے بھی ہیں جہاں پر بارویں کے بعد الگ سے ایک اینٹرینس ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس کے نمبر جتنے زیادہ آتے ہیں اس حساب سے ان کا ایڈمشن لیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے میرٹ بیسس والا اس میں بارویں کلاس کے رزلٹ کے بیسس پہ ایڈمشن لیا جاتا ہے